हँ कहु अच्छा अच्छा हमरा ओहिठाम रूम व्यवस्थित भेटत ए सी रूम सेहो यऽ आ नॉन ए सी सेहो यऽ पलङ्ग यऽ आ आधुनिक सुख सुविधा जे अहाँ तकैत होयब तऽ सेहो यऽ ई तऽ कहु जे अहाँ केहन रूम लेबऽ चाहैत छी अच्छा अच्छा अच्छा ए सी रूमके लेल हमरा छओ सए रुपैआ लागत रोज प्रतिदिन आ नॉन ए सी के लेल अहाँकेँ चारि सए रुपैआ नीतः लागत कहबै अहाँ जे लेबै यऽ तऽ हमरा तीन फ्लोरके अहाँकेँ जाहि पर इच्छा हुअ ओहिके बाद सुविधा मुताबिक हमरा सबपर रूम खाली यऽ हाँ एहिठाम खानो पीने व्यवस्था छै नहि दुनू व्यवस्था अछि अहाँकेँ जेहन सुविधा हुअ रूमोमे पहुँचायल जायत तऽ किछु पाय ओकर अलगसँ लेत डिलेवरी ब्यॉय अच्छा हाँ एहिठमन मनोरञ्जनोके लेल छै अगर अहाँ चाही तऽ बिहारमे अहाँ कतऽसँ आयल छी अच्छा मिथिलाके छी अच्छा ठीक छै अहाँ अपन अपन एतऽ फोक सॉन्गके सेहो छै लोकगीतके अहाँ जी चाहब ओहियोसँ मनोविनोद कऽ सकैत छी आ एतऽ सङ्गीत प्रोग्रामिन्ग सेहो होयत रहैत छै अहाँकेँ जाहिसँ मनोविनोद होयत तऽ ओ अहाँ कहि देबै ठीक छै हमर बच्चा सब अलगसँ आबि कऽ अलग तरहसँ राजस्थानक छै किछु ओहो सब अपन देखाबैत छै कठपुतली नाँच अहाँसब जाहिमे अहाँकेँ इच्छा हुअ मनोविनोदक लेल संसाधन सब छै हँ हँ भेट जायत लेकिन अहाँ रहब कते दिन अच्छा पाँच दिन रहब अच्छा ठीक छै बढ़ि जेतै तऽ फेर ओकर अलगसँ अहाँकेँ देखल जेतै तत्काल अहाँ पाँच दिनके लेल नीचाँमे बुक करा लिअ आरो अहाँकेँ किछु सुविधा छै की कहलियै ओहिठाम अपन आधार कार्ड देबै अपन मोबाइल फोन नम्बर देबै मोबाइल नम्बर आर ओहिठाम जे बउआ बैसल छथिन ने ओ अहाँकेँ सब बुझा सुझा देत